हेलो जी सर मुझे ऑर्डर देना था एक प्लेट परांठा एक प्लेट आमलेट और एक प्लेट चाहिए थी मटन बिरयानी जी आपके यहाँ मतलब किस किस टाइप के पराँठे मिल जाते हैं सर जी मुझे तो आलू परांठा चा मतलब की भिजवा एक पराँठे कितने की है जी जी एक एक प्लेट का क्या प्राइज़ है ओके और एक आमलेट मतलब एक आमलेट में आप कितने एग मतलब कितने अंडे डालेंगे

ओके ओके होम डिलीवरी होती है न भैया ओके भैया लोकल मे हीं हूँ मै वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं अरे हाँ हाँ अरे मैं यह कह रही थी की मटन बिरयानी मुझे थोड़ी मतलब स्पाइसी नहीं चाहिए है न जी भैया तो आप मतलब आधे घंटे में मतलब ज़्यादा दूर नहीं है आधे घंटे में डिलीवर कर दीजिए जी एक प्लेट मटन बिरयानी चाहिए पाँच आलू के पराँठे चाहिए आमलेट दो चाहिए मुझे मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए पाँच अंडे कर दो बना दीजिए है न ठीक है और गोभी परांठा गोभी के पराँठे मतलब दो गोभी के पराँठे कर दीजिएगा हाँ हाँ दो दे दीजिएगा ठीक हैं भैया ख्याल रखना भैया टाइम पर भिजवा देना है न चलो ठीक है